हेलो हेलो हाँ हेलो हम आइसक्रीम बाले बोल रहे हैं आप कौन कौन सा आइसक्रीम मेरे पास आइसक्रीम है हैदर चोको आइसक्रीम और वेनीला आइसक्रीम और और भी ज़्यादे ज़्यादा मतलब फ़्लेवर है हम आपको बता दे रहे हैं आप वैसे आपको कौन सा आइसक्रीम चाहिए आप एक बार नाम रिपीट कर दीजिए अच्छा जी साची की कितनी कितनी रेंज में आपको चाहिए मेरे पास रेंज में है जैसा की छोटे में हो गया दस में है पाँच में है और एक फैमिली पैकेट है जो सौ का है उससे भी बिग वाला पैकेट है ऐसा मुझे बटरस्कॉच का भी है जो वो दस रुपये का है और पाँच का है और फ़ैमिली पैकेट जो है वो पूरा जो है वो सौ का है और उससे भी ज़्यादा बड़ा रेंज में है दो सौ रुपये का है आपको कौन सा चाहिए आप लोगों को आप कितने लोग को मतलब आप आइसक्रीम चाहिए कितने क्वांटिटी में दस से पंद्रह लोग का दस से पंद्रह लोग में आपको मैं मेरे पास अभी अभिलेबेल है मतलब जो वेनिला है अभी मेरे पास पाँच पाँच वाला जो है वो तीन ही अवेलेबल है और और कोई सा आइसक्रीम और कोई भी आप ले लीजिये बटरस्कॉच है मेरे पास वो बटरस्कॉच बटरस्कॉच की क्वांटिटी मेरे पास लगता है देख कर बताती हूँ बारह हैं ठीक और आप जो मतलब पाँच वो ले लीजिए और फिर दस वो ले लीजिये और भी कोई एक और आइसक्रीम है जिसका नाम है हैदर चॉकलेट केक आइसक्रीम आप उसको ले लीजिये अच्छी टेस्ट है उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छी है अच्छी कंपनी की भी है आप उसको कर लीजिये सबसे अच्छा फ्लेवर तो वेनिला का ही है आप इस तरीक़े से बतायें क्योंकि आप बता रही हैं कि मुझे पन्द्रह लोग के लिए चाहिए तो पंद्रह लोगों में अलग अलग फ्लेवर का सबको आइसक्रीम चाहिए होगा न तो कौन सा आप लेंगी बटर पाइनएप्पल और हैदर हेनर जो हेनर चोको केक है वो कितना क्वांटिटी में चाहिए ठीक है आप और यह तो हम आपको भेजवा देंगे लेकिन आप ये मुझे कैश देंगे या फिर ऑनलाइन पे करेंगे गूगल पे के माध्यम से क्योंकि हम इतने हाँ आप हमें आधा आप चाहें आप चाहें तो मुझे मतलब फ़ोनपे कर सकती हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकती मतलब कैश भी दे सकती हैं लेकिन आप अगर मुझे फ़ोनपे कर देंगी तो मुझे ज़्यादा सुविधा होगी तो ठीक है आप कैश ही मुझे मतलब दे दीजिएगा बता दीजिएगा मतलब आप आ जाइए हमारे हमारे यहाँ आइसक्रीम लेने मैं आपको एड्रेस बता दे रही हूँ नहीं आप मतलब आपको मैं बता दे रही हूँ व्हाट्सप्प पर मैं ठीक है आपको जैसा सुविधा लगे वैसे मैं एक बार व्हाट्सएप पर भी बता दे रही हूँ और आपको ऐसे भी बता दे रही हूँ मेरा शॉप है मेरा शॉप है शक्ति नगर सोनभद्र में है जगह है वहाँ पर मेरा कॉल मतलब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं आपके आपके व्हाट्सएप पर नंबर अपना दे दूँगी आप कॉल कर लीजिएगा आपको आइसक्रीम मिल जाएगी ठीक है